हाथ से बने कपड़े बाज़ार के बने रेडीमेड कपड़ों से कई प्रकार से अलग है जैसे कि हम देख सकते हैं हाथ से जो कपड़े बने रहते हैं उनकी जो सिलाई होती है वो बहुत अच्छे तरीके से हुई रहती है और जो रेडीमेड कपड़े रहते हैं उनको हमें हम सिर्फ उनको पहन लेते हैं लेकिन उनमें जो एक तरह से कहे कि हम जो मजा रहता है या फिर जो एक जजिंग चीज़ें रहती है वो उसमें नहीं रहतीं और जैसे कि हम देख सकते हैं क्या हाथ से बने कपड़े लाइव एक्साम्प्ल में देखें कि मुकेश अम्बानी मिस्टर मुकेश अम्बानी जी हैं उनकी जो वाइफ है नीता अम्बानी जी वो एक साड़ी पहनती है पैसठ करोड़ रूपए की रहती है वो फुल्ली हाथ से बनाते हैं वो पूरी जहाँ से भी बनती है साड़ी वो फुल्ली हाथ से बनाते हैं साड़ी तो इस कारण से उसका अमाउंट भी मतलब उसकी बहुत महंगी और बहुत कॉस्टली रहती है लेकिन हाथ से बने कपड़े बाज़ार में रहते तो हैं लेकिन रेडीमेड से रेडीमेड का भला ही भले ही बाजार बहुत बड़ा है लेकिन हाथ से बने कपड़ों की होड़ नही कर सकता कभी भी